हा दादी चओ हा दादी चओ हा दादी मां विजय बेकरी सां थी ॻाल्हायां कहिड़ो खपे तव्हांखे केक में कहिड़ी वैरायटी खपे मूं वटि चॉकलेट आहे वैनिला आहे पाइनएप्पल आहे स्ट्रॉबेरी आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे अच्छा हा दादी मिली वेंदो तव्हांखे पंज सौ अधि किले जो खपे त पंज सौ रुपिया दादी हैलो पंज सौ रुपिया दादी अधि किले हा मिली वेंदो चॉकलेट खपेव न हा हा मिली वेंदो अच्छा दादी त तव्हांजो थोरो नालो वग़ैरह त थोरो मूंखे एड्रेस वग़ैरह बि ॿुधाए लाहियो ओके दादी त हिकु कलाक में तव्हांखे ऑडर अची वेंदो घर हीअ अधि तव्हांखे अधि किलो खपेव न किलो त पंज सौ रुपिया हा हलाईंदा आहियूं न हा बिल्कुलु दादी न त तव्हां मुंहिंजो नंबर वठी लाहिजो उन ते ई करे वेठ वठ वठजो या जेको ऑडर ॾेअण ईंदो न हुनखे ॾेई लाहिजो हा दादी ॿियो कुझु खपेव वेफर्स आहिनि केक आहिनि अ न छ अ अबवाई बिस्कुट वग़ैरह अलॻि अलॻि तरीके़ जा केक रस अथनि हा ॾाढियूं आहिनि तव्हांखे छा छा खपेव हा मिली वेंदी सभु सभु मिली वेंदो नमकीन बिस्कुट जेको तव्हां खाईंदा हो नमकीन जी थैली तव्हांखे कहिड़ी खपेव उअ उहो छा चयोव बिकानेरी खपेव अधि किले जी आहे पं वो पंजानवे ॿियो दादी तव्हांजे लाइ कोई शेवा थी वीह रुपिया पैकेट आहे नंढो त वॾो पंजवीह पंजाह ठीकु आहे दादी ॿियो कुझु हा सभु आहिनि न दादी हो त केक तव्हां गॾु ई ईंदियूं न हो त केक सां गॾु ई ईंदियूं दादी घणे लॻे ताईं खपेव तव्हांखे केक वग़ैरह ओके दादी अची वेंदो ॿियो कुझु ठीकु आहे